हा साईं ॿुधायो छा खपेव

हा साईं ॿुधायो छा खपेव साईं सभु शयूं अथव हीअ बसि तव्हां पंहिंजे हिसाब खां चुंॾियो ऐं ॾिसो इनखां सवाइ बि असां वटि अथव इनखां सवाइ असांखे पटाटा बसर मेहा बीह साईं चालीह रुपिया किलो वाङण सठि रुपिया साईं भाॼी आहे न पटाटो त हर कंहिंमें पए थो पाण हीअंर थोरो महंगाई थी आहे पटाटा पहिरीं थोरा सस्ता हुआ हाणे वरी थोरा महांगा थिया आहिनि बाक़ी भाॼियूं जो बि वठंदा हू थोरो महांगो पवंदव पटाटा भाॼी भले आहे पर हर कंहिंमें पए थो त हूअं ईं सस्तो पवंदो आहे थोरो टमाटा साईं असी रुपिया

साईं अचनि ई कोन्ह था जाम ॾुखिया था थियन तव्हांखे इन करे चवंदा आहियूं असां पंहिंजे हिसाब सां हथ सां चूंडे करे खणो जंहिंमें को शिकाइत न अचे थोरो अचे थो माल अहिड़ो हीअंर मार्केट थोरी अहिड़ी लॻी पई आहे जंहिंमें टमाटा अचनि ई नथा ऐं ॻाढ़ा टमाटा त थोरो मुश्किल ई थी विया आहिनि थोरा सावा थोरा कच्चा

साईं बसर टीह रुपिया

त सभई अच्छा ठीकु आहे साईं ऐं हीअ तव्हांजा किलो वाङण किलो टमाटा ऐं थूम न मिलंदव थूम तव्हांखे मिलंदव राशन जी दुकान ते हीअंर असां वटि अचे बि कोन्ह थी ऐं हूअं बि न रखंदा आहियूं हीअ थूम साई थूम थोरी घणी हूंदी बाक़ी हुअ जेकी थूम हा हीअ त विझंदोमाव थोरो थूम ऐं मिर्च विर्च थोरा ॾियांव थो मथां लाहौरी गजर त साईं तव्हांखे वठिणी पवंदी पैसनि खां ई बाक़ी जेके धनियां ऐं मिर्च थोरा ऐं साई थूम ॾियांव थो मथां हीअं ई गिफ़्ट जे रूप में तव्हांजो थी वियो टोटल मिलाए करे ऐं ॿ सौ वीह रुपिया थियव साईं तव्हांजा हा हा वांदो न आहे च ठीकु आहे घर जी ॻाल्हि आहे कोई ॻाल्हि न आहे हूंअ न हुजेव भले त वांदो न ईहे ॿियो ईंदोमाव मां बि ठीकु आहे ओके हा हा कोई ॻाल्हि न आहे जय झूले